हाँ नमस्ते हाँ हाँ चल रही है हाँ मिल जाएगी हाँ सब मिल जाएगा

सब सब मिल जाएगा हाँ हाँ मिल जाएगा हाँ म लग जाएगा नहीं आना पड़ेगा वही दो हजार कुंतल हाँ आकर देखना पड़ेगा अपने हिसाब से कितनाकितना चाहिए आपको

हाँ बैगन है मिल जाएगा मिल जाएगा हाँ सब मिल जाएगा कितना चाहिए

हाँ हाँ हाँ सब मिल जाएगा सब ठीक है ठीक है नमस्ते